नमस्ते मैडम हाँ मैम हमारे यहाँ देखिए बढ़िया तो सब कुछ है हमारे यहाँ अच्छे अच्छे फेस्टिवल मनाए जाते हैं जैसे जैसे कि होली हुआ दीपावली हुआ नवरात्रि आदि तो हमारे यहाँ दीपावली में अच्छे से घर वर घर वर हर हर हर जगह मतलब अपना घर सजाया ओजाया जाता है हर तरह दीपक ओपक जलाया जाता है इसमें इस इसमें लोग बताते हैं कि राम जी राम चंद्र जी लगभग चौदह चौदह वर्ष वर्ष का बनवास काट कर अपने घर लौट रहे थे उसके उपलक्ष में यहाँ मतलब दीपावली मनाया जाता है तो लगभग सब लोग अपना घर लक्ष्मी गणे की पूजा भी करते हैं उस दिन और अच्छे से घर वर सजाते हैं रंगोली ओंगोली बनाते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं पूज पूजा ऊजा करते हैं अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं पटाखे पटाखे फुलझड़ियाँ छूट छोड़ते हैं फिर उसके बाद जैसे कि नवरात्रि में हो गया तो इसमें कई कई लोग नौ दिन नौ दिन का फास्ट रखते हैं दुर्गा ऐसा दुर्गा जी की इसमें पूजा होती है नौ दिन तक मूर्तियाँ भी रखी जाती हैं कई अच्छे जगहों पर मूर्तियाँ रखी जाती हैं और डेकोरेसन हुआ रहता है नौ दिन तक लोग काफ़ी अच्छे से ये सब सेलिब्रेट करते हैं जैसे होली हो गया होली में होली में रंगों का रंगों का कलर है तो इसमें लोग आपस में मिलते हैं रंग गुलाल खेलते हैं और इसमें गुझिया काफी फेमस है जो कि लगभग लगभग उस दिन सबके घर बन घर बनता है और इसी इसी से लोग मिलने आते हैं तो लग लोग इसी से पानी उस दिन पानी लेते हैं और पीन पीने के लिए और साथ में मिलते हैं खाते खिलाते हैं लोग और इसमें और आपको किस किस त्योहार के बारे में जानना है आप बताइए तो मैं बताऊँ उसके बारे में आपको होली दीपावली तो ऑलरेडी बता चुके जैसे शिवरात्रि हाँ नवरात्रि में हाँ हाँ नवरात्री में जैसे लोग मैडम नौ नौ दिन का फास्ट रखते हैं लोग अपना दुर्गा जी की पूजा होती है उसमें नौ दिन अच्छे से मतलब अपना घर को साफ सप साफ सफाई करते हैं लोग और नौ दिन का फास्ट रख कर दुर्गा जी का पूजा करते हैं और जैसे यहाँ पर बाजार वजार में मूर्तियाँ भी रखी जाती हैं दुर्गा पूजा के दिन और नौ नौ दिन तक वो लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और काफी अच्छा लगता है उसमें आप आइए विजिट करिए तो आपको पता लगेगा हमारे त्यौहारों के बारे में आप आप आपको काफी अच्छा अनुभव मिलेगा यहाँ आकर ठीक है मैडम नमस्कार